جی السّلام علیکم اسپائیس باورچی اچھا مجھے یہاں سے ایک آرڈر لینا تھا جی دراصل بات یہ ہے کہ میرے گھر پر چھوٹی سی دعوت ہے جی میری کچھ سہیلیوں کو میں نے کھانے پہ بلایا ہے اچھا تو آپ کے پاس مینو میں کیا ہے کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں جی آپ کے پاس بریانی میں کتنے آئٹمس ہیں اچھا چکن چکن بریانی اچھا اور فش بریانی زعفرانی بریانی اور مجھے ڈرائی پلیٹرس میری چاہیے تھا جی اچھا فش پرونس اچھا اچھا ٹھیک ہے اور اور کچھ چکن سکسٹی فائی نہیں ہے تندوری چکن اچھا دونوں بھی اویلیبل ہے ٹھیک ہے اور مجھے ایک گریوی والا بھی چکن چاہیے تھا آپ کے پاس روٹی روٹی میں کیا ہے نان یا رومالی روٹی وغیرہ اچھا جی جی جی جی آپ کے پاس ٹھیک ٹھیک سب چیز دستیاب ہے اچھا ٹھیک ہے اچھا اور مجھے میٹھے میں جاننا تھا مجھے چاہیے تھا قربانی کا میٹھا اور جو ہے سو ڈبل کا میٹھا اور آئس کریم اچھا آئس کریم دستیاب ہے آپ کے پاس ریسٹورینٹ میں آپ کے جی آپ فلیور بتا سکتے ہیں اچھا مجھے ایکچلی مینگو اینڈ وینیلا اچھا یہ میرا پسندیدہ ہے اچھا ٹھیک ہے اور آپ کے پاس بس یہ کُل ملا کے آپ چیزیں پیک کر دیجئے جب آپ کا سروس بوائے میرے گھر پر آ جائے گا میں میں اُسے اُسے پیسے فراہم کر دوں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے اوکے اللہ حافظ